गुजरात राज्य में हर हिकु क़िस्म जी खाधे जी सामग्री मिली वेंदी आहे जीअं की सभिनीनि खां वधीक आम हलंदो आहे आमरस आहे उंदियू खाईंदा आहिनि दाबड़ियू थींदो आहे दाल बाटी मिलंदी आहे असां सिंधियुनि जा जीअं दालि पकवान आहिनि ब्रैड पकोड़ा आहिनि हर हिकु सामग्री हिते मिली वेंदी आहे ऐं सभु माण्हू शौंक़ीन आहिनि खाइण जा हर हिकु माण्हू शौक़ सां दिलि सां खाईंदो आहे इहे सभु शयूं होटलुनि में वञी खाए या पंहिंजे घरु ठाहे करे खाए असां गुजरात जी शानु सभिनीनि खां वधीक अंब आहिनि अंब माण्हू सॼे ऊन्हारे में शौक़ सां खाईंदा आहिनि अंब ठाहिनि अंब जी खटाण ठाहिनि अंब जो रसु कॾहिं पूरीअ सां ख़ुशी ख़ुशी खाईंदा आहिनि उहो बि अंब जो मुरबो थींदो आहे अहिड़ियूं सभु ॾाढी ॿियूं बि शयूं आहिनि जेके माण्हू हर हिकु क़िस्म सां खाईंदो आहे पनीर जी वेराइटियूं ईंदियूं आहिनि पनीर टिका पनीर भुर्जी मटर पनीर पालक पनीर दालि में वेराइटियूं अचनि दालि फ्राए दालि तड़िका बदी दाल आहे चांवरनि जूं वेराइटियूं आहिनि जींअ जीरा राइस आहे चावल तड़िका आहे जाम अहिड़ियूं अलॻि अलॻि वेराइटियूं आहिनि गुजरात में जेको हर हिकु ख़ुशीय सां खाईंदो आहे हर हिकु ठाहींदो बि आहे होटलुनि में वञी खाइण पसंदि कंदा आहिनि सभु अलॻि अलॻि जॻहियुनि पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां खाईंदा आहिनि के गुजरात राज्य ई अहिड़ो आहे जिते हर हिकु प्रकार जी शइ मिली वेंदी आहे ॿारनि जे लाए पिजा बर्गर डोनट सभु मिली वेंदो आहे चॉकलेट आहिनि हर हिकु शइ हिते मिली वेंदी आहे